हम जे टी वी लेलहुँ ओहि टी वी मे कहै छी जे नीकसँ फोटो नै दैए आओर झिलमिलाइत रहिए एहिसभ दुआरे इ जे टी वी लेलहुँ यऽ सुपौलके महावीर चौक परके दोकानसँ ई टी वी नहि लिअ आब